مجھے اس زبان کو پہلے بولنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پہلے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں اس حرف کو کیسے لکھوں اور کیسے سمجھوں اور کیسے پڑھوں پھر مجھے دھیرے دھیرے لگاتار سیکھنے کے بعد ساری آسانیاں ساری مشکلات سب حل ہو گئے اس کے بعد میں پڑھ اردو پڑھنا لکھنا جان گئی اور مجھے کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ حروفوں کو زبر زیر پیش کو کیسے ملاؤں کیونکہ اردو زبان میں زبر زیر پیش کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا تھا جیسے الف سین لکھا ہوتا تھا اور اس کا مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کو اس پڑھوں یا اُس پڑھوں اس مشکلات کا مجھے کافی سامنا کرنا پڑا اور ابھی بھی میں کبھی کدھار ان سب چیزوں میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ یہاں پر زبر لگاؤں یا زیر لگاؤں تو ان سب مشکلات کا سامنا مجھے کرنا پڑا لیکن دھیرے دھیرے لگاتار پڑھنے کے کارن یہ مشکلات میری حد سے زیادہ کم ہو ہی گئی ہیں اور میں اسے دور کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہی ہوں